हैलो हैलो हा हरि ओम ॿुधायो फल सभु अथव केला चकूं अंगूर कीवी अथव ऐं नयूं वैराइटीअ में आई अथव हे ड्रैगन फलु आयो अथव न्यू नएं में ड्रैगन फलु आयो अथव जेको चओ ड्रैगन फलु पंजाह रुपिये हिकु पीस अथव हेॾो महांगो बज़ार खां तॾहिं बि सठि रुपिये थो हले सतरि रुपिये खां पंजाह रुपिये था विकणऊं ॾाढो मस्तु अथव हिकदमि सुठो ॿियो बि सीताफल बि आयो अथव सीज़न वाइस जेको हाणे बादामियूं चैरियूं हे वग़ैरह सभु आया अथव हाणे बरसाती सीज़न में हा केला बि अथव सठि रुपिये डज़न न असां जा सुठा केला अथव दीदी ॾाढा मस्तु मिठा केला उहे पकल केला न हूंदव असां जा पकल केला आहिनि सठि रुपिये डज़न अथव ॾाढा मस्तु केला अथव चकूं हा कीवी चालीह रुपिया पीस हा वॾो अथव कीवी हूअं त वीह हूअं हूअं हूअं वीह रुपिया पीस आहे वीह रुपिया पीस हलंदो आहे पर हाणे चालीह रुपिया पीस अथव ॾाढो मस्तु आयो अथव वॾो कीवी अथव ठीकु आहे तव्हां टीह रुपिया ॾिजो पर ॾाढा हा ठीकु आहे घणा ॾियांव इहे हा ॿियो हा ऐं ॿियो सीताफल चकूं चकूं वग़ैरह सीताफल लॻाईंदोमांव न इहो डज़न जो अघु किले जे अनुसार जेतिरा तुरिया सौ वीह रुपिया किलो अथव मस्तु मस्तु अथव मिठा सौ वीह रुपिया किलो अथव न त हिन भेरे तमामु सुठा अथव हा हा ठीकु आहे ॿियो छा मोकिलियांव ॿियो जेको चओ ऐं ॿियो पकल न अथव हिकु ॿ ॾीहुं रखी खाईंदव त ॾाढो मिठो पपयो अथव मस्तु हिकु ॿ ॾींहुं रखी करे खाइजो अछा त हे शरदो शरदो कारा अंगूर बि अथव शरदो बि अथव इअं बि समुझो न कारा अंगूरनि जी हाणे भले सीज़न कोन्हे पर तंहिं हूंदे बि मां तव्हांखे सौ चालीहें रुपिये किलो लॻाईंदोमांव हा न न तमामु सुठा अथव मिठा अंगूर इहे विझांव थो चालीह रुपिया किलो ओ सौ चालीह रुपिया किलो अथव ॾिसो खाई करे पोइ पैसा ॾियो हां ॿियो ॿियो छा मोकिलियांव ॿियो छा मोकिलियांव हा ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे